न्यूज मीडियावला आबय छै घरपर कोनो कहीं कोनो दुर्घटना होइ छै उ बतबय छै जे इहाँ ई दुर्घटना भेलय हऽ आओर मीडियावला कोनो चीज गाँवमे बिहारमे या आओर कहींं भी कोनो दुर्घटना होइ छै मीडियावला वहाँ तुरत पहुँच जाइ छै सिर्फ वहाँ पहुँचय छै वहाँके फोटो लै छै वहाँ कारवाई नहि करय छै अपन ओकरबाद फोटो लै छै आओर देखय छै बस चलि जाइ छै जाइ छै अपन अपन काममे लागि जाइ छै ओतऽ कारबाइ बन्द करि दै छै सिर्फ नामके मीडियावला छै कामके नहि छै आओर मीडियावला के काम छै यहाँ आ जहाँ दुर्घटना भेलय आगि लगलय या आओर कुछो भेलइए एक्सीडेन्ट भेलय वहाँ अइतय वहाँपर कारबाइ करतय वहाँ किछु लाभ दिलेतय तब मीडियावला के ई काम भेलय जे ई मीडियावला ई काम बढ़िआँ करेलकय लेकिन मीडियावला तऽ आबय छै आओर अपन देख लै छै आओर जे चीज होइ छै फोटो लै छै देखय छै अपन आओर चलि जाइ छै आओर न्यूज चैनलपर देखाबय छै न्यूज चैनल हमरा बहुत पसन्द छै उपर बहुत बढ़िआँ देखाबय छै और हर जगहके दुर्घटना देखाबय छै कहाँ एक्सीडेन्ट भेलय कहाँ बच्चा फस्ट भेलय सेकेण्ड भेलय फेल भेलय न्यूज नलपर ई भी देखाबय छै आओर सरकार बनलय केतना दिनमे फाइनल भेलय आओर केतना समचारमे अथी भेलय सब सब न्यूजपर ई सब सही देखाबय छै आओर न्यूजपर बहुत भरोसा छै मीडियावला तऽ आबय छै देखके लै छै चलि जाइ छै उ कुछो नहि कर पाबय छै आओर मीडियावला के यही कहतय जे उ देखय छै दुर्घटनाके ओकर सही इंसाफ दिलाबऽ आओर ओकरा लाभ दिलाबऽ ओकर परेशानीके दूर करऽ आओर देख लै छै चलि जाइ छै आओर न्यूजमे ई देखाबय छै कहाँ कोन घटना भेलय की भेलय केकर साथ की होइ छै सब देखाबय छै कतऽ कोन परेशानी भेलय फेसबुकपर हर जगहके दुर्घटना देखा रहल छै आओर हमसब देखय छियै न्यूज चैनल हमरा बहुत पसन्द छै कोन जगह कोन घटना भेलय कतय एक्सीडेन्ट भेलय ई सरकार उ बनलय की ई की सब भेलय सब फेसबुकपर न्यूज चैनलपर हरचीज देखाबय छै आओर हमरा बहुत पसन्द छै ई सब चीज देखयके आओर ई सब के देखना चाही न्यूज चैनलमे की सब होइ छै कहाँपर घटना होइ छै कहाँ की होइ छै कहाँ जाइ छै कोन बच्चा सब कत यहाँ कोन परीक्षामे पास भेलय फेल भेलय ईसब न्यूज चैनलमे सब बताबय छै आओर हमरासब ई कऽ पसन्द छै बाल बच्चाके पढ़ाबऽ लिखाबऽ आओर ईसब बच्चाके न्यूज देखाबऽ न्यूज देखबयमे समझय छै बुझय छै सब बुझय छै बाल बच्चा आओ रातिमे न्यूज देखाबऽ आठ बजेमे सुबहमे भी न्यूज देखाबऽ न्यूजमे बहुत पसन्द होइ छै सबके पसन्द छै न्यूज आओर हमसब सब न्यूज पसन्द छै बस